हमरसभके क्षेत्रमे जे छै से विशिष्ट बुनाइ सुनाइ कपड़ाके रहै छै जे पहिलेके जमानामे जे सभके बुनाइ होइ छलै तऽ ओ चीज अहाँसभ जे छै से नहि देख अहाँसभ जे छै से पहिले जे छै से बुनाइ सुनाइ होइ छेलै आब जे छै से सिलाइमे रेडीमेड अबै छै रेडीमेड एलाके बाद जे छै से लोक ज्यादा पसन्द आब रेडीमेडेकेँ करै छै दोकानसँ जे कपड़ा रहल जे दोकानसँ कपड़ा लेलक तऽ ओ जे छै से बढ़िआँ रहै छै लोक आइ काल्हिमे जे पहिरैत छलै पहिले जे छलै जेना लोकसभ छिट्टा पिट्टा बुनै छलै तेना ईसभ जे अथि करै छलै आओर किछु अद्यतन तकनीकीके बारेमे अहाँकेँ बतबै छी से हम कोशिश कए रहल छी कपड़ा जे छै से रेडीमेड बढ़िआँ होइ छै लेकिन पहिलेके जमानामे लोक बुनाइ जे कपड़ा होइ छलै से बेटर होइ छलै आबके जे छै से रेडीमेडके जे छै से बढ़िआँ कहै छै आओर जे छै से पारम्परिक कपड़ा बनाबैके प्रयास करै छै आदमी जे छै से एखन बनेबाक विशिष्ट करै छै जखन कपड़ा आइ काल्हिमे जे छै से रेडीमेडपर लोक ज्यादा भरोसा करै छै बनौआपर नहि करै छै लेकिन हमरासभके जहाँ तक बुझल यए तऽ पहिले जे बनौआ कपड़ा होइ छलै पहिलेके जमानामे जे बनै छलै से जे छै से आइयो काल्हिमे टिकाउ रहै छै आइ काल्हिमे जे छै से बहुत लोकल फर्जी माल सभ जे छै से दोकानमे बेचै छै दोकानदारसभ तऽ ओहिसँ बढ़िआँ जे छै से अपना घरके बनेबाक जे कपड़ा रहै छै सएह जे छै से जेना आइ काल्हिमे ऊनी स्वेटरसभ एखनहु जे हम सभ पहिरैत छी सेहो बहुत बढ़िआँ रहै छै हमरासभके आइयो तीन सालसँ एगो हम स्वेटर पहिरैत छी से बहुत नीक लगै छै देखैमे ताहि दुआरे बुनाइमे आओर रेडीमेडमे जे छै से बहुत अन्तर छै बुनाइ कखनहु बुनाइके कम्पेयर रेडीमेड नहि कए सकैए भले ही देखयमे नीक लगै छै अथिवला ताहि दुआरे अलगसँ बात छै लेकिन जबरदस्त हमरा जहाँसँ लागि रहल यए तऽ बुनाइएवला कपड़ा जे छै से सभसँ बेस्ट होइ छै और ठण्ढीमे जे छै से ऊनी स्वेटरसभ जेना ऊनी स्वेटर टोपी ईसभ जे पहिरैत छै सेहो बहुत बढ़िआँ लगै छै देखैमे